हमर पप्पा एकबेर लुधियाना जेकेट आनने रहै बहुत अच्छा जेकेट छै फेर डिजाइन रहै नीचाँ हमरा पहिरने रहै बहुत अच्छा लगै रहै देखैमे ओकर सभकिछु चैन वैन सभ ठीक रहै दुनू साइड सऽ पहिरे बला रहै सभके बहुत पसन्द आबै रहै सभके लेल कपड़ा चुनल छै कपड़ा चुनल छै हम कहलियै हमर पप्पा लेलै लुधियाना आनने छै देखै रहै सब जेकेट मनलै सबसे अच्छा हमर जेकेट रहै सबके बहुत पसन्द रहै सब पहिरने रहै हमर सिस्टर सब सब पहिरने रहै जेकेट सबके बहुत अच्छा लागै रहै ओकर कतऽ समय छै ओकरा चैन वैन सबकिछु बहुत अच्छा रहै ओकरा बगलमे जमने रहै हाथमे बीन रहै सब ठीक बहुत अच्छा लगै छै एकदम कलर ब्लेक कलर ब्लेक कलर सबके बहुत पसन्द आबै छै मार्केट भी गेलियै सब बोललै कतऽसँ खरीद कऽ आनने छेॅं कतऽसँ खरीदलें सब मँगै पहिरै लए जैकेट बहुत अच्छा रहै सबके बहुत पसन्द आबै रहै गाँवमे दुनू साइडसॅं पहिरे बला रहै जेकेट बहुत अच्छा लगै रहै देखैमे सभके बहुत पसन्द आबै रहै लुधियाना जेकेट लुधियाना जेकेट मिलै नहि छै सभ बोलै रहै अपन पप्पा करियै हमलोग खरीद कऽ आनि देलए लुधियाना कहलकै तऽ यही वही की बहुत बात सबके बहुत अच्छा लगै छै बहुत पसन्द भेलै हमर भाइ सबके कि पप्पा हमहुँ बोलबै लऽ कि जैकेट आनै लए जैकेट बहुत अच्छा रहै कलर भी ब्लैक रहै सबके बहुत अच्छा लागै रहै सब पहिरै रहै कतौ जाय रहै तऽ सब माॅंगि लै रहै हमरो जेकेट दे पहिरै लए हमरो जेकेट दे पहिरै लए सभ जेकेट लए लए कऽ चलि गेलै पहिरै लए जेकेट सभ कतेक बस पसन्द रहै ओना जेकेट बजारमे लए जाकऽ जेकेट खोजै रहै ओना जेकेट हमरो दए हमरो दए ककरो ओना जेकेट नै मिलै रहै लुधियाना जेकेट एते मिलतै कतौ बजारमे नहि मिलै रहै पहिने ब्लैक कलर सभके बहुत पसन्द आबै रहै हमर सिस्टर सभके भी बहन सभके भी हमर बहिन सभके बहुत पसन्द आबै रहै सभ बोलै रहै पप्पा हमरो एहिना जेकेट किए नहि देलहुॅं रहै जेकेट ई बहुत अच्छा लगै रहै सब छिनै रहै सब पहिरै रहै पहिरके सब सब ठाम जाइ रहै ओ जेकेट सभके बहुत पसन्द आबै रहै जेकेटमे चैन रहै गलामे भी दुनू साइड से जेकेट पहिर सकैत रहियै झोला भी बहुत अच्छा रहै मोबाइल सब राखै बला अच्छा लागै देखैमे पीछे भी बहुत अच्छा पूरा फिटिंग होइ रहै बहुत अच्छा लागै रहै देखैमे ब्लैक कलरके सभसँ जगह हमरा बहुत पसन्द छै ई सभके बहुत अच्छा लागै रहै रानीगंजमे भी गेलियै रहै सब बोलै रहै कत्ते समझैन जेकि तोड़ बहुत अच्छा छै दए दिन रानीगंजमे भी सब जेत पहिरै लए लेलकै रहै सब बहुत पसन्द भेलै जेकेट करै कते आनलें छें कहलियै लुधियाना सऽ आनलें छलियै पप्पाके हमरो बढ़िऑं देला सभके जेकेट बहुत पसन्द भेलै झोला भी रहै सभकिछु राखै बला किछु भी राखि सकैत रहियै बहुत अच्छा जैकेट रहै कालर वाला कालरमे चैन रहै रोग सट्ठी रहै अच्छा लगले देखयमे निच्चामे भी बहुत अच्छा रहै रबड़ नहि रहै रबर वाला ककरो पसन्द नहि आबै छै वहाँ रबड़ नहि रहै इसीलिए सबके बहुत पसन्द अयलै सब बहुत तारीफ करै रहै तऽ जैकेट बहुत अच्छा छै बहुत अच्छा छै हमरा दए दियै ओकरो हमरा दै दियौ